जी ऐसे कुछ आसन हैं जो हमारे लचीलापन और ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं जैसे धनुरासन वह आसन हमारे शरीर में जैसे हमारी मांसपेशियाँ हमारे पेट हमारी छाती आदि इन सबमें बढ़ाने में ताकत देने में और लचीलापन में बहुत ही मदद करते हैं